अज्ज दे टाइम दा मीडिया जेहड़ा ना ओह् अखवारा चिट्ठियां थमां गै पता लगदा हा स्हानू कि कियां ख़बर पुजदी ऐ कियां ते अजकल दा जेहड़ा मीडिया ऐ ओह् इक मिन्टे च पता लग्गी जंदा केह् दिल्ली केह् होआ दा ऐ बम्बे केह् होआ दा ऐ जित्थै मर्जी मतलब जेहडे़ मर्जी एरिये च ते हां

चिट्ठियां बी आंदिया हां कोई पंदरां दिनें बाद कोई पुज्जा दी कोई दस्सें दिनें बाद पुज्जा दी इयां स्हानू अगर कुतै बाहर साढ़ा बच्चा कोई नौकरी करन गेदा ऐ जां कुछ करन गेदा ऐ ते ओह् अगर कुसेगी सनेहा बी भेजना ना तो मतलब कि चिट्ठी दे थ्रू ही भेजी सकदे है पेहलें मतलब ओह् नेईं हा होंदा नेई ही फोन नेईं ही कोई टेलीबिजन हा जाां फिर पैहलें रिडियो होंदे हे रेडियो ओह् रेडियो बगैरा सुनियै ते स्हानू पता लगदा हा कि कुत्थै केह् होआ दा ऐ एह् रैडियो बी सारे दे घरें नेईं है होंदे केइयें केंइय़ें घरें च होंदे हे केंइयें दे नेईं केंई बचारे गरीब होंदे हे केंई अमीर होंदे हे जेहडे़ अमीर होंदे हे उंदे घर रेडियो होने साढ़े केंइयें दे घर कुछ बी नेई हा होंदा इस्सै चाल्ली गै स्हानू पता चलदा हा कि केह् होआ दा केह् नेई होआ दा पैहलें हून स्हानू अजकल ते मोबाइल च गै मोबाइल च गै पता लग्गी जंदा कि के होआ दा कठुऐ ते केह् होआ दा जम्मू ते केह् होआदा कदू ते कुदे ते केह् होआ दा कुदे जित्थे मर्जी मतलब जित्थे मर्जी जेहडे मर्जी विलेज होई गेआ शहर होई गेआ कुतै बी स्हानू मिन्ट च पता लग्गी जंदा कि कुत्थै केह् होआ दा ऐ ते ते उत्थे जियां हून केंई जगह ते कुछ एरिये ऐसे बी हैन जित्थै केंइयें जगह ते ऐसियां बी हैन जित्थै अजें धोड़ी बत्ती बी नेईं पुज्जी दी ऐ ते उनेंगी जेहडे़ फौन चलांदे ना उत्थै ते ओह् बी नेईं होंदा कि केंइयें टावर रेंज नेईं आंदी जां कुछ बी लगा लो ठीक ऐ उत्थै ते अजें धोड़ी बी ओह् ऐ लेकिन हून ते पैहलें च बड़ा फर्क ऐ बड़ा फर्क ऐ हून पैहलें च केंइयें जगह ते अजें बी पता नेईं चलदा ऐ कि उत्थै केह् होआ दा थुआढ़े स्टेशन उप्पर केह् होआ दा ओकड़े उप्पर केह् होआ दा शैहर च केह् होआ दा ऐ केंइये जगह ते बड़ी जगह ऐसियां ना जियां हून प्हाड़ी इलाका होई गेआ प्हाड़ी इलाका अजें बी नेई पता लगदा ऐ केंइये दे उत्थै बी कोई चंद इक मतलब कि कोई कोई घर ऐ जिंदे घर टीवी होई गेआ केंइयें दे घर बत्ती बी है नी ऐ टीवी दे बड़ी दूर दी गल्ल ऐ बत्ती बी है नी ऐ ते जिंदे थोह्डे़ थल्ले आई जाओ प्हाडी ऐरिये कोला थोह्डे़ जेह थल्ले आई जाओ ते उत्थै ओह् बी ऐ एह् टीवी बी लब्भी जाना केंइयें मिगी जेहडे़ जेहडे़ अमीर घर अमीर फैमली ऐ अमीर घर दे ना उंदे कोल ते टीवी बी लब्भी जाना सब कुछ लब्भी जाना ते फिह् उनेंगी बी पता लग्गी जंदा कि केहडे़ शैहर च केह् होआ दा ऐ पैहलें ते उऐ चिट्ठियां डाकिया पजांदा हा कोई पंदरें दिनें बाद पुज्जी दी कोई बीहें दिनें बाद पुज्जा दी मतलब कि ओह् नेईं ही होंदा कि अज्ज कुछ गल्ल होई ते कल पता लग्गी जाना ऐसा कुछ नेई होंदा बस एह् प्हाड़ी एरिये च ते अजै बी बड़ा फर्क ऐ अजै बी केंइयें जगह उप्पर बिल्कुल गै नेईं पता लगदा कि केह् होआ दा ऐ ते केह् नेईं होआ दा साढ़े इद्धर फिर बी फर्क ऐ

पैहलें नेईं हा लगदा पता पैहलें ते बिल्कुल नेईं पता लगदा हा ते अज्ज कुतै ऐक्सीडेंट होई जाए जां दुर्धटना होई जाए